जोंनि आसामाव गोबां रोखोमनि पुजा मेला जायो जेरै सिब पुजा दुर्गा पुजा लोक्षि पुजा कार्तिक पुजा गनेस पुजा सरस्वति पुजा रास मेला बायदि बायदि रोखोमनि पुजा जायो जों बे बायदि बायदि रोखोमनि पुजायाव जों जों लोगोफोर बिमा बिफा बायदि बायदिफोर गामिनि सुबुंफोरजों ज' ज' नायनो थाङो पुजायाव बेफोरबायदिनो मेला पुजाफोराव बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर फानो फुथुला गेलेग्रा मुवा गानग्रा मुवा संग्रा खावग्रा गासैबो रोखोम बायदि बायदि रोखोमनि मुवा फानो आरो बेबायदिनो दावदै खेला मा खेलाबो होयो सिनेमाफोरबो देखायो आसान खेरा गहेनाफोरबो फानो बिबारफोर फानो फुथुलाफोर फानो बेलुनफोर फानो जाग्रा मुवा दखानफोरबो होयो आरो बेबायदिनो जुलाफि चावमिन मम' बायदि बायदि रोखोमनि दखान होयो आसान खेरा माला गासैबो रोखोमनि मुवा बेसादफोर फानो गसलाफोर गेलेग्रा बिदिनो उन्दै उन्दैफोरनि गेलेग्रा फुथुलाफोर गारिफोर उन्दै उन्दैनि गेलेग्रा गारिफोर आरो बायदि रोखोमनि नायग्रा जायगा बिदिनो बिबारफोर मा मा बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर फानो दिन्थियो बायदिसिना सारकास गाखोग्रा मुवा मा बायदिसिना रोखोमनि गेलेग्रा मुवा गाखोग्रा मुवा लाबोयो सारकास डानसिं आरो नागातला ब्रेक डान्स बायदि बायदि रोखोमनि गाखोग्रा मुवाफोर लाबोयो गोबां फुजा मेलायाव जों बयबो ज' ज' थाङो आरो जों बेरायो जायो गानग्रा बायदिसिना रोखोमखौ नायो लाबोयो बायनानै आरो जों गासैबो मेलायावनो ज' ज' थाङो बेरायो बायदिसिना रोखोम बुस्थु नायो बायनानै लाबोयो बेबायदिनो जों बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थुफोरखौ नायबोयो आरो बायनानैबो लाबोयो आरो बिदिनो जों ज' ज' नायो लैहोर लैहोर जों गासैबो मेलायावनो जों ज' ज' थाङो आरो बायबोयो जों पुजा आरिबो होयो आरो खुलुमबोयोबो गावनि लोगोफोरखौ सोंनानै लायो जों ज' ज' थाङो जों बायदिसिना बायनानै लाबोयो बेबायदिनो जों गासैबो मेलायावनो जोङो थाङो आरो आसामाव गोबां रोखोमनि पुजा मेला जायो गिदिर गिदिर मेलाफोर जायो जों ज' ज' नायो बेबायदिनो बायदि बायदि मेल्ला रोखोमनि पुजा मेला जायो आसामाव